आंनि गामियावहाय गोबांथार रोखोमनि फालांगिफोर दङ जेरैहाय बोरमा दाव ओमफ्राय ना फालांगिबो दङ आरो बेफोरनि अनगायैबो आबादफोरनि गेजेरावहाय गय फाथो सिबिं बेसर माइ ओमफ्राय थालिर नारेंखल फिथाइ बेफोबायदि गोबांथार बेसादफोरनिबो फालांगिफोर दङ आरो बेबायदिफोर फालांगिफोर खालामनानैनो गोबांथार मानसिफोरानो आंनि गामियाव गोबांथार जिउ मोजाङैनो जिउ खुंनानै रायजो जागासिनो दङ फिसा फिसौफोरजों लोगोसे बिसि फिसाइ रं अन अनलायनानै जागासिनो दङ आरो बेबादि फालांगि खालामनानैनो गावसोरनि नखरफोरखौ नायदों आरो फिसाफोरनि फरायनायावबो गोबांथार आरो बेबादि फालांगि खालामनानैनो रां रुफा मोननो हादों आरो फिसाफोरखौ फोरोंनो हादों आरो बेजों लोगोसे गोबांथार दंबावो जेरैहाय गान्नायनि बिसयावहाय सिफोर दङ आरो जेरैहाय गोबांथार दख'नानि फालांगिबो दङ गोबांथार आंनि गामियाव गोबांथार मानसियानो दख'ना दानानैहाय फानो बेबोथ' मोनसे फालांगियावनो गोग्लैखायो मानो होनबा बेबोथ' दानानै फानहरो बिसोरबो फैसा मोनो बेबोथ' मोनसे फालांगि आरो बेबादि सि दा सि दानानै फानहरनानै गोबांथार मानि रां आरजिदों आरो आरो गोबांथार साद्रिफोरबो दायो आरो गामसा बायदि बायदि दायो आरो गुबुन गुबुन हारिफोरनि बागैबो बुङोब्ला बिसोरबो गावसोरनि हारिनि जिफोर दानानैहाय सिफोर दानानैहाय फानो मानि गुबुन बेफारिफोरनो फानहरो आरो आरो बे जि फानहरनानैहाय रांखौहाय मोननो हायो बेबायदिनो आंनि गामियाव बेबायदिनो फालांगि खालामनानैहाय जिउ खुंनानैहाय जागासिनो गोबांथार मानसिफ्रानो गावसोरनि नखरफोरखौहाय माने माने फोजौ लांगासिनो बेबादि फालांगि आरो बेबादि फालांगि खालामनोहाय आइदियाफोर थायोब्लासो नखरफ्राबो जौगालांगोन जेनेबा नों बेबादि फाल एफा एनै फालांगिफोरखौनो बानायनानैहाय था जानो रोङाब्ला नखरा माने जौगालाङा आरो बेखायनो बेबादि फालांगिफोर खालामनानैहाय नखरफोरखौहाय सामलायलांनो सोलिलांनो थाखायहाय नाजानांगौ